जाहिमे की अहाँ हमरा सॅं पूछलियै अहाँके सबसे प्रिय खेल की अछि तऽ हमरा प्रिय खेल छै क्रिकेट छुट्टी के दिना हम जाइ छियै फ़ील्ड के वहाँ खेलै छियै क्रिकेट हमर दोस्त सब भी आबै छै खेलै लए हमसब कुल बाइस गो प्लेयर भए जाइ छियै एना तऽ क्रिकेट मे ग्यारह ग्यारह प्लेयर के होबै छै रूल छै हमरा बैटिंग करय लए बड़ा मन करै छै करबो करै छियै बैटिंग हालाँकि ओते बढ़िऑं बैटिंग नहि कर पाबै छियै लेकिन करै छियै अलग अलग प्लेअर होइ छै टॉस होइ छै टॉस मे हमरा जीतए मे बड़ नीक लगैया आ फ़ील्डिंग करय मे बड़ा घटिया मने नहि लगैया धूप मे ऊपर से फ़ील्डिंग करूँ न बैटिंग करय मे मन लगैया शाम मे जाइ छियै खेलय लए तब बड नीक